नमस्ते मैम जी बताइए बताइए कौन कौन सी

कितने कितने चाहिए तो मतलब कितने कितने किलो कर दें अच्छा पाँच पाँच के अच्छा ठीक है ह हो जाएगा कैसे कैसे देंगी आप दस में ठीक है कितने रुपये के हिसाब से लगाए आप भाई इस समय तो महंगी चल रही सब्ज़ियाँ भाई चालइस रुपये किलो तो देखो हर सब्ज़ी आज कल चालीस पचास रुपये किलो ही है आप लेंगी तो भाई दस पाँच रुपये कम कर सकती इस से ज़्यादा तो हम कम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम भी तो बाज़ार से ही ख़रीदकर लेकर आते हैं तो आप अब बताइए कम से कम कम नहीं हो पाएगा क्योंकि इस समय महंगाई इतनी ज़्यादा है कहाँ हम कम कर पाएंगे भाई हम भी बाहर से लेकर आते हैं किराया भाड़ा लगता है इतना तो हम कम कर नहीं पाएंगे आप आप अपना समझ समझ लीजिए फिर हमको बताइए क्योंकि इस समय इतनी सब्ज़ियाँ महंगी है भाई बारिश चल रहइ है जगह जगह पर ट्रक रोके जा रहे हैं वहाँ पर भी इंसान को ट्रक के पैसे देने पड़ते हैं और हम कहाँ से इतना प्रोफ़िट कर पाएंगे आप आप सोचिए थोड़ा सा सोच सोचकर बताइए कि मतलब कौन कौन से कितने किलो के पाँच किलो आलू कर दें भाई चा पाँच किलो आलू के हिसाब से पंचे बीस दो सौ दो सौ के आस पास तो आलू ही हो जाएगा आपका और साठ रुपये के टा साठ रुपये किलो टमाटर चल रहा आज कल पाँच किलो लेंगी उसमें भी आपको पाँच छः तीस तीन सौ रुपये क़रीब हो जाएगा लगभग आपके डेढ़ दो हज़ार से ऊपर ही होगी सब्ज़ी और जो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही होए तो आप समझिए कितना तक का हम कर सकते हैं बचत और नहीं हम भाई इतना नहीं कर पाएंगे भाई आप सोच लें थोड़ा सा और देख लीजिए भाई भाई हम बता तो रहे हैं कि बारिश हो रही है आज कल हम लोग कैसे सब्ज़ियाँ ख़रीद कर ला रहे हैं इस समय बचत ही नहीं हो पा रही इंसान हम रेट टू रेट भी देंगे आधी सब्ज़ियाँ तो हम लोग की ख़राब हो जाती है धनिया वग़ैरह हैं जैसे हम लोग लेकर भी आते हैं तब भी वे ख़राब हो जाती हैं तो आपको सोचना चाहिए ना थोड़ा आप लोग मतलब हम लोग एक तो ग़रीबी की हालात में हम लोग कैसे इंसान सब्ज़ी के सब्ज़ी उब्जी बेच रहे हैं कितनी मुसीबतें हम लोग को देखनी पड़ती हैं पानी बरस रहा है तब भी हम लोग लेकर ही आते है सब्ज़ियाँ पर आप लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग सब्ज़ी ख़रीदें कि इंसान को कुछ तो पैसे की प्रोफ़िट हो हम लोगों को भी आप लोग तो बिल्कुल सोचते नहीं हैं वहीं भाई मॉलों में लेकर आप लोग चली जाएंगी तो आप लोग पैसे कम नहीं करेंगी पर जहाँ दुकानदारों की बात आएगी तो आप लोग पैसे तुरंत कम करने लगेंगी पाँच रुपये भाई कम कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे अच्छा ठीक है मैम नमस्ते देखते हैं नमस्ते